पहला पहले पहले बिज़नेस करने में जो है आदमी को पूँजी का तो जरूरत पड़ता ही है पूँजी नहीं रहेगा तो बिज़नेस कर नहीं पाएगा काहे कि वहाँ का पहले दुकान देखना पड़ता है जहाँ पर दुकान खुलेगा गाँव का दुकानदारी है या तो बाहर मार्केट का गाँव का दुकानदारी होता है जो थोड़ा उधार नगद दोनों चलते रहता है और वहाँ का माहौल जो है देख करके उसके बाद अपना दुकानदारी शुरू करना पड़ता है पूँजी लगाना पड़ता है बड़े पैमाने पर काहे कि उधार जाएगा जो उधार गया तो तीन पूँजी का जरूरत पड़ता है एक उधार गया एक मार्केट में रन करेगा एक दुकान में रहेगा तब वो दुकानदारी बिज़नेस सही से चल पाएगा आ नहीं अगर एक एक अथी रहा पूँजी रहा तो दुकानदारी चल नहीं पाएगा काहे कि दुकान ही नहीं रहेगा सामान तो उधार गया तो फिर बिके वो माल बिकेगा उसके बाद जो है फिर मार्केट से लाएँगे तब जाकर के दुकानदारी करेंगे तो ऐसा में दुकानदारी थोड़े चलेगा इसके लिए दुकानदार को तीन पूँजी रखना जरूरी पड़ता है दुकानदार को तीन पूँजी रहने से कभी दिक्कत नहीं होगा काहेकि एक उधार तो जाता ही है दूसरा दुकान में रहेगा तीसरा मार्केट में रन करेगा ऐसा रहेगा तो वो दुकानदारी सही टाइम पर सही समय पर चलते ही रहेगा गाँव का दुकानदारी में ऐसा होता है जोकि आज बगल का है ले गया फिर कल आएगा और नहीं देने पर या नहीं पूँजी रहने पर दुकानदारी ठप्प पड़ जाती है और डबल पूँजी तीन पूँजी रहने से नहीं बंद रहेगा दुकान चलते रहेगा ऐसा होता है दुकानदार को और मार्केट का दुकानदारी में ऐसा नहीं होता है काहेकि जो वहाँ बेपरिचित आदमी जाता है गाँव में परिचित आदमी आता है इस ले करके गाँव और देहात का अंतर होता है गाँव का दुकानदारी में उधार नगद चलते रहता है और मार्केट का दुकानदारी जो है अपना आया बेपरिचित आदमी तो आएगा तो पैसा देकर के ही जाएगा परिचित आदमी रहेगा तो थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन गाँव का दुकानदारी में जितने भी आएँगे दुकान में वो सब परिचित रहते हैं हाँ ई भी बात है थोड़ा माहौल भी देखा जाता है ये यहाँ का माहौल क्या है नहीं है इस माहौल में हम दुकान खोल रहे हैं हमरा बिज़नेस रन करेगा या नहीं करेगा ये भी देखना पड़ता है यहाँ का माहौल क्या है माहौल पर ही दुकानदारी चलता है अपना विचार से भी दुकानदारी चलता है जैसा विचार मन में रख के चलिएगा ऐसा ही होते रहेगा बिज़नेस आगे बढ़ते रहेगा अगर नहीं अच्छे से रहियेगा आप तो दुकानदारी भी नहीं चलेगा दुकानदारी का नियम कुछ ऐसा ही है कि हर आदमी से मिलना जुलना हर व्यक्ति से अच्छे से पेश आना कहीं किसी के साथ अगर कुछ देने आया है आदमी उससे कैसे हम लें ये अपना होना चाहिए उससे बन कर रहना चाहिए तब तो हम उससे कुछ लेंगे नहीं तो नहीं ले पाएँगे नम्रता भी रहना चाहिए अगर कुछ बोल रहा है तो उसके बात पर ध्यान नहीं देना है अपना काम से रहना है और तब तो दो रुपैया वो देगा नहीं तो हम टाइट रहेंगे तो वो दो रुपैया जो भी देगा वो नहीं दे पाएगा यही सब होता है दुकानदारी का